मिगी अपने इक बचपन दा फोटो जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ा पसंद ऐ उसी दिक्खियै मिगी मतलब बड़ा स्हेई लगदा ते अज्ज दे फोटो जेह्ड़े हैन इ'यां अस अपने आधार कार्ड दा फोटो दिक्खी लैचै असें उसी दिक्खियै हास्सा आई जंदा क्योंकि ओह् जेह्ड़ा ऐ असें लगदा ना ऐ कि ओह् अस न इ'यां लगदा पता निं कु'न ऐ ते असें ई जेह्ड़ा ओह् दिक्खियै असें बड़ा हास्सा औंदा ते अपने आधार कार्ड दा फोटो दिक्खियै क्योंकि साढ़ी जेह्की साढ़ी स्हेई शकल ऐ ओह् उत्थै निं होंदी ओह् उत्थै किश होर गै बनाई ओड़े दा होंदा ते असें जेह्ड़े ऐं ओह् असें अपने अगर फोटो आपूं फोटो खिचचै अस अपने फोन च सैल्फी लैच्चै ते असें ओह्दे कन्नै ओह् जेह्ड़ा बड़ा स्हेई लगदा ते इ'यां अस जेह्ड़े मतलब जि'यां साढ़े पराने फोटो होई गे कोई बचपन दे फोटो होई गे ते अज्ज दै टैम पर जेह्ड़े फोटो न उ'नें असें दोनें गी दिक्खियै बड़ा इ'यां हास्सा बी औंदा इक की पैह्लें कनेह् हे ते हून अज्ज दिक्खो ते अज्ज अस कनेह् न एह् इक जेह्ड़ा ऐ असें बड़ा इ'यां चेत्ता औंदी अपनी बचपन दियां चीजां अपने अपने फोटो दिखियै कि असें केह् मतलब पैह्लें केह् करदे हे ते इ'यां मतलब इत्थै गेदे हे अस इत्थै असें एह् कीता ते अज्ज अस ओह् चीजां दिक्खने ते असें चेत्ता औंदा कि अस बचपन च अस अच्छे हे ते असें एह् कीता हा ते अज्ज अस एड्डे एड्डे होई गेदे ते उस चीजां मतलब असें बचपन च जेह्ड़ा होंदा ओह् अपना खेढने दा तरीका बी अलग होंदा अज्ज जेह्ड़े हैन अस एड्डे एड्ड होई गेदे बड्डे बड्डे होई गेदे हून असें ओह् मतलब चीजें दा ई इन्ना मजा बी निं औंदा पर असें उस चीजें दा मजा जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ा लैत्ते दा ऐ अपने खेढने खूढने कन्नै अज्ज जेह्ड़ा अस ओह् मजा नेईं लेई सकदे ते अपनियां फोटो दिक्खियै बड़ा चेत्ता औंदा ते अज्ज जेह्ड़े अस फोटो खिच्चने उं'दे बिच्च इन्ना जैदा ओह् निं ऐ कि जेह्ड़ा असें पैह्लें दी फोटो दिक्खियै होंदा हा ठीक ऐ निक्के होंदें कुतै कुतै फोटो खचाई ओड़े दा कुतै मतलब रोआ दे कुतै मार पवै दी घरे आह्लें कोला तां बी फोटो खिच्ची ओड़े दे ते ओह् असें दिक्खी दिक्खियै हास्सा बी औंदा ते इक बड़ा स्हेई साढ़ी जिन्दगी च जेह्ड़ा ओह् मतलब मतलब याद गिरी बनी जंदी कि अस पैह्लें जेह्ड़े ऐ ओह् इन्ने जैदा मतलब कि मजे करदे हे बचपन च ते जेह्ड़े अज्ज अस बड्डे होई गे इन्ना जैदा मजा नेईं करदे क्योंकि अजकल असें सौ सौ जिम्मेबारियां होंदियां एह् करना पढ़ाई करनी अपनी नौकरी लैनी ते एह् साढ़े ताईं जेह्ड़ा ऐ ओह् मतलब साढ़ा इन्ना ओह् निं होंदा जिन्ना अस बचपन च मजा करदे हे ठीक ऐ इ'यां बड्डे बचपन च अस कुतै फोटो खचा दे हून बड्डे होइयै बी अस कदें कुतै पुट्ठी सिद्धी जगह् फोटो खचा दे